ہاں یہ ٹھیک ہے میں نے اپنے دفتر کو ایک نئی شکل دینے اور اس بات کو یقینی بنانا چاہتا ہوں کہ ہر چیز تازہ ترین ہے مجھے یقینی طور پر کچھ برقی کام کرنے کی ضرورت ہوگی آپ میری کیا مدد کر سکتے ہیں میں یقینی طور پر لائٹنگ کو مزید توانائی بخش اور جدید چیز میں اپگریڈ کرنے میں دلچسپی رکھتا ہوں مجھے کچھ علاقوں میں اضافی پاور آؤٹ لسٹ کا بھی ضرورت ہے یہ بہت اچھا ہوگا اگر آپ مجھے ان تبدیلیوں کی تخمینی لاگت کا اندازہ دے سکیں یہ سمجھ میں آتا ہے میں یہ یقینی بنانا چاہتا ہوں کہ مجھے بھی معیاری مصنوعات مل رہی ہوں ویسے کیا آپ نے مہاراشٹر الیکٹرانکس کارپوریشن کے بارے میں سنا ہے میں وہاں سے تمام ضروری مصنوعات خریدنے کا سوچ رہا ہوں یہ سن کر اچھا لگا پھر میں انہیں چیک کروں گا ایک بار جب مجھے آپ سے بجلی کے کام کی تخمینی لاگت کا اندازہ ہوجائے تو میں تزائین و آرائش کے لیے اپنے بجٹ کی بہتر منصوبہ بندی کرسکتا ہوں شکریہ ریاض میں آپ کی مدد کی تعریف کرتا ہوں میں ہر چیز کو منظم کرلوں گا اور جلد ہی اپنے دفتر میں آپ سے ملاقات کا منتظر ہوں